آج کی مصروف طرز زندگی میں کتب بینی ایک مشکل کام ہے اور پھر آج کے نوجوان نسل کو پڑھنے سے زیادہ موبائل سے دلچسپی ہیں اور وہ مطالعہ اور کتابوں سے کافی دور رہتی ہے وہ ہر ایک لمحہ موبائل کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہے موبائل ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں جہاں سماج کا ہر ایک طبقہ پھنسا ہوا ہے اور وہیں سب سے زیادہ آج کل کے نوجوان ہیں اس مصروف زندگی میں ایسے حالات میں ان نوجوانوں کو پڑھنے کی طرف مائل کرنا ایک بہت بڑا چیلینج ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی ہے میری کوشش ہے کہ اس سلسلہ میں سب سے پہلے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 اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی فکر بلند ہوتی ہے سوچنے کی صلاحیت اور عمل کرنے کی طاقت زیادہ پیدا ہوتی ہے